उज्जैन जिले में उपलब्ध स्थानीय शिक्षा की बात करें तो उज्जैन जिले में बहुत सारी प्रकार की शिक्षाएँ दी जाती हैं उज्जैन जिले में मुख्यत जैसे हस्तशिल्प कला और आई टी आई चिकित्सालय अब खुलने वाला है जैसे कि अभी माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है कि एक शासकीय महाविद्यालय उज्जैन में भी खोला जाना है जो कि चिकित्सा को लेकर है यहाँ पर भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान भी मौजूद है इसके साथ ही यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें या तकनीकी शिक्षा की बात करें तो एम आई टी जो महाविद्यालय है बहोत ही अच्छा विद्यालय है एम आई टी देवास रोड पर स्थित एक अच्छा प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान है प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहा है इसी के साथ ही समग्र विकास की बात करें तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले आई टी आई पोलोटेक्निक कॉलेज और साथ ही शासकीय अशासकीय माधव स माधव उस महाविद्यालय माधव विज्ञान महाविद्यालय और आर्ट एंड कॉमर्स महाविद्यालय इस प्रकार के कई प्रकार के के जो हैं महाविद्यालय यहाँ पर मोजूद हैं और साथ ही साथ जिन जिले के अंतर्गत कई प्रकार के कोचिंग संस्थान भी हैं जो कि अच्छा प्रयास कर रही है जैसे सिलेक्शन आई ए एस एकेडमी है जो कि तीन बत्ती चौराहा उज्जैन में स्थित है इसी प्रकार से श शिलेक्शन डिफेन्स अकेडमी है अग्निवीर एकेडमी है और जोशी आई ए एस एकेडमी है और पी एस सी एकेडमी है जो कि प्रशासनिक तैयारी कराने के लिए बच्चों को समर्पित एक संस्थाएँ हैं इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो उज्जैन जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा डिफेन्स की तैयारी करवाने के लिए बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो कि बहुत ही कम फीस में एफोर्डेबल पी फीस में बहुत अच्छा शिक्षण प्रदान कर रहे हैं इसी प्रकार से संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय इत्यादि महाविद्यालयों की स्थापना उज्जैन जिले में है उज्जैन जिले को और शिक्षा की बारीकी या स्थानीय शिक्षा के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत आर्ट एंड क्राफ्ट और फ़ाईन आर्ट में भी जो है अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है यहाँ एक प्रतिष्ठित माधव लॉ कालेज भी है जो कि देवास रोड पर स्थित है इस प्रकार से बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों को भी एक अच्छी स्थिति में देखा गया है यहाँ पर सी एम राइज स्कूल माडल स्कूल एक्सिलेंस स्कूल इत्यादि सभी स्थापित हैं और जो कि सुचारू रूप से चल रहे हैं